مقامی انڈور گیمس ہمارے پورنیہ علاقے میں نہیں کھیلے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے علاقے میں کھلے میدان میں لوگ کھیلتے اس کو کبڈی بولتے کبڈی لوگ کھیلتے ہیں اور یہ شطرنج وغیرہ ماربل وغیرہ لوڈو کیرم نہیں کھیلے جاتے ہیں اب تو لوڈو لوگ موبائل میں کھیلتے ہیں کیرم بھی لوگ موبائل میں کھیلنے لگے تو ہم لوگوں کے یہاں جو عام کھیل ہے بچے وغیرہ کھیلتے ہیں میدان میں کرکٹ وغیرہ کھیل لیتے ہیں شکریہ